मेरे दादा जी बोलते थे कि लाइफ में भैंस पालिए भैंस पालोगे तो भैंस को भैंस दूध देती है तो भैंस को खिलवाया जाता है खिलवाते हैं पहले भैंस को जैसे अपन खरी हो गई या चूनी हो गई या कुछ मक्का के दाने की चूनी हो गई उसको खिलवाओ भैंस को या हरा घाँस खिलवाओ इसके बाद इसका दूध लगाओ फिर भैंस दूध देती है जैसे आठ लीटर दस लीटर दूध देती है और दूध देगी भैंस तो मतलब आपके उपचार मतलब ज़्यादा बढ़ेंगे पैसे ज़्यादा आएंगे और चढ़ कर अपना भैंस को जैसे एक भैंस हैं एक भैंस जैसी एक साल में एक बच्चे देती है भैंस वह बच्चा भी पलता रहेगा और आपकी कमाई भी होती रहेगी घर के ऐसे मेरे बहुत सारी बातें मेरे दादा जी बताते हैं और दूसरा क्वेश्चन है मेरे दादा जी का कि दादा जी जो ऐसे बताते हैं की एक मुर्गी है जैसे मुर्गी पालोगे तो उसमें जैसे अपन लोग होत पड़ता है पड़ता है और जैसे मुर्गी में उतना तो खैर नहीं रहता है जितना जैसे भैंस हो या बकरी हो गई और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उनको फायदा में पड़ सक पड़ सकती है ऐसे मेरे दादा जी बताते हैं कि मानता है कि सबसे ज़्यादा गुड तो भैंस का है आज के डिमांड रखता है भैंस बोलते हैं की भैंस पालोगे रो तो बेटा एक परिवार को बैठ कर खिला सकोगे ऐसे करके मेरे दादा जी बताते हैं तो मैं तो अभी किया नहीं हूँ मगर करने के लिए सोच रहा हूँ कि अभी तो नहीं लेकिन आने वाले समय तक जरूर करूंगा एक कोशिश तो मैं लेकिन दादा जी की सोच को मैं पूरी करूंगा आज नहीं आने वाले समय तक